हमें सिलाई में ज़्यादा रुचि होती है क्योंकि सिलाई करने से खाली हमें ऊ खाली पैंट सिलाई किया जाता है हाथ से भी सिलाई किया जाता है पैर वाली मशीन से भी सिलाई किया जाता है सिलाई करने से की अपना कपड़ा अपने हिसाब से ढंग से लेता है जैसे की कमीज हो सलबार हो सूट हो अनेक किसी प्रकार का वे कपड़ा आप अपने हाथ से सिल सकते हैं मशीन से भी सिल सकते हैं अगर आपको सिलना आता हो तो एक दिन महिलाओं को भी थोड़ा में रुचि होता है सिलाई सिलने में क्योंकि जैसे वो अपनी पैर पे सक्षम खड़ा रहते हैं सिलाई कला करने से सिलाई करने से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती कोई दिक्कत नहीं होती वो चाहें तो सिलाई करके अपने पैर पे खड़ी हो सकती हैं सिलाई करके अपने पैर पे खड़े होने से अपने बच्चों का पालन पोषण सब कुछ वो खुद कर सकते हैं जिससे उनके हाथ में पैसे होते हैं सिलाई करने की सिलाई करने की चाहें तो दुकान खोल सकते हैं साथ में सिलाई करने से वो कठिन होता होगा ये पैर वाली मशीन का प्रयोग किया जाता है सिलाई करने के लिए सिलाई करने के लिए पैर वाला मशीन प्रयोग किया जाता है पैर से चलाने के मशीन जल्दी सिलाई हो जाती है जल्दी सिलाई हो जाती है तो आप जल्दी तैयार कर लेंगे तो चाहे कमीज हो या कुर्ती हो कुर्ती हो या सलबार हो या पैंट हो कुछ भी हो कोई भी कपड़ा हो सिलाई हो आप कर सकते हैं मशीन से और कला कला भी बहुत ही जो है कि एक अच्छा विषय होता है जैसे कि पक्षी उड़ते हुए पक्षी को देखकर आप चाहेंगे आप आपके मन में विचार आएगा कि हम उड़ते हुए पक्षी को देखकर कला बनाएंगे कला ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहाँ सुनसान हो कोई आपको डिस्टर्ब ना करें महिलाओं को विभिन्न सिलाई में रुचि होना चाहिए सिलाई में रुचि होने से आप चाहें तो कमजोर औरतें जो बेरोजगार हों जिसने जो घर पे खाली समय में बैठी हो जिसके पास कोई काम धाम न हो अकेली बैठी हो वो औरत चाहें तो सिलाई कर सकते हैं सिलाई करने से उनके पास पैसे होंगे तो हेल्प होगा गाँव में बेवजह औरतें खाली बैठी रहती है उनके पास कोई भी काम धाम नहीं होता है जिसके वजह उनके इसकी वजह से उनके पास पैसा वैसा भी नहीं होता है वो चाहकर भी अपना कार्य कर नहीं पाती कुछ किसी प्नकार का सामग्री ले नहीं पाती इसलिए औरतों को सिलाई सीखना बहुत जरूरी है सिलाई सीखना चाहिए सिलाई सीख कर अपने पैर पर खड़ा होना होना चाहिए इससे उनके हाथ में पैसा रहे अपना अपने तरीके से जी सके अपने बच्चों को खुश रख सके वो खुद भी स्वयं खुश हो सके सिलाई करने से आप कला कला तो बहुत ही अच्छा विषय है जिससे हमें रंग का प्रयोग करना पड़ता है पेन्सिल रबर सब चाहिए हमें कला बनाने के लिए कला बनाने के लिए एकदम सादा सा पेज चाहिए जिसपे हम चाहें तो मोर हो पक्षी हो पशु हो किसी को भी एक अच्छा सा आकार देकर अच्छा सा कला बना सकते हैं जिसके घर में सजा दें तो देखने में घर की सुन्दरता बढ़ती है कला की समाग्री को घर में सजा दें तो घर की सुन्दरता बहुत ही अच्छी से बढ़ जाते हैं देखने में आकर्षित लगता है और महिलाओं के लिए सिलाई सीखना बहुत अच्छा है सिलाई सीखने से महिलाओं के पास पैसे होते हैं अपने पैर पे खड़े होते हैं चाहें तो वो दुकान खोलें अपना सिलाई स्वयं करें बहुत ही अच्छा माना जाता है सिलाई सिलाई करना चाहिए औरतों को कमजोर औरतें सिलाई करती है कैसा और भी काम भी सिलाई बहुत ही अच्छा वैसे माना गया है सिलाई को सिलाई खाली समय में करना चाहिए ऐसे आपका टाइम भी पास हो जाएगा और आपके हाथ में कुछ भी मोल भी हो जाएंगे